हाँ सर आप का जो पेन है सर जी वो आप का बिल्कुल लिखावट सही नहीं हो रही है सर जी इसके बारे तो हम एक काम करें सर जी अपना ये रीफिल जो है इसमें लगा है नीव वो सही तरीक़े से नहीं चल रहा हैं सर जी उसका जो आगे का छर्रा पेन होता है ना वो बार बार निकल चुका रहा है और पीछे से सर उसको सला स्याही भी लीक कर दे रही है जब तब सर जी इसी से वो पेन हमारे शर्ट भी ख़राब कर दे रहा है और उसके बाद वो भी हो रहा है और लिखावट मे अच्छी तरीक़े से लिख नहीं पा रहे हैं जिस स्मूथ से लिखना चाहिए सर जी उस तरह से आप का पेन नहीं है सर जी एक दम पेन आप का सर बिल्कुल ख़राब है और एक दम नहीं चल रहा है तो हम इससे अच्छा करते है सर जी कोई दूसरा पेन आप दूसरा पेन लांच कर दीजिए ये पेन आप जिस कंपनी का आप लांच किए हैं का पेन एक दम ख़राब चल रहा है आप एक अच्छा प्रोडक्ट निकालिए जिससे वो पेन अच्छा स्मूथ चले और थोड़ा पकड़ने में आदमी को सरल हो और सहज हो और थोड़ा सा उसकी लेंथ जो हो लम्बाइयों को कम कर दें और पेन पीछे से रीवर्स साइड से बार बार फेंक स्याही लीक कर जाती है सर जी इसी लिए हम कहते हैं कि स्याही उसको अपना सुधर करिए सर जी और उसको हमारे पास नए प्रोडक्ट के लांच करने की कोशिश करें